नमस्ते हाँ मैं यहाँ की नर्स हूँ क्यों नहीं डॉक्टर साहब से बात करेंगे आपको अच्छी दवा क्यों नहीं मिलेगी हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं सब कुछ चीज़ की दवा देंगे आपकी हर एक तकलीफ़ दूर हो जाएगी नहीं नहीं चावल उवल मत खियाइए दाल ही का जूस ऊस पी आइएगा दाल उल का और हरी खिलाइए मसाले वाली मसाले वाली चीज़ मत खिलाइए नहीं कुछ खिला कर तब दवाई पिलाए पिलाया करो हाँ हाँ खाने में खिचड़ी उचड़ी सब कुछ खिला सकते हैं खिचड़ी दाल रोटी हाँ क्यों नहीं मिल सकते डॉक्टर साहब से आप बा दिवाएँगे ना हम आपको दिलाएँगे सब दवा सब चीज़ की दवा हाँ हाँ क्यों नहीं बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा दवा देते हैं हर एक चीज़ की दवा देते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएगा सब चीज़ का इलाज है डॉक्टर के पास डॉक्टर जी के पास आइए सब कुछ का इलाज है सब कुछ का दवा देंगे आपको और यह आपको क्या परेशानी है क्या दिक़्क़त है आपको क्या चाहिए नहीं तो आइए ना दवा मिल जाएगी बीमार रहते हैं उनको कोई कष्ट नहीं होगा सब चीज़ का निवारण है हाँ हमारे यहाँ को डॉक्टर बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी अच्छी दवा देते हैं बहुत अच्छे से इलाज उनका करते हैं आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी दाल रोटी खाइए आप फल फूल खाइए दलिए का जूस पीजिए हरी सब्ज़ी खाइए

हाँ हाँ बीमारी में जितना ही बचा कर चलोगी उतना ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा और जितना बच